हमारी आजीविका बिजली पर ही निर्भर करती है क्योंकि हर कार्य आज कल के जीवन में बिजली से ही है सब से पहले तो आज कल मोबाइल मोबाइल चार्ज बिजली से होता है हमें घरों में अपने घरों में रोशनी चहिए रात के समय में दिन के समय भी रोशनी की ज़रूरत पड़ती है तो हम बिजली का उपयोग करते हैं अगर बिजली चली गई तो बहुत प्रॉब्लम हो बहुत ज़्यादा समस्या आती है तो हमें बिजली को दूर करने के लिए घर पर हम मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं बिजली हमारे जीवन का बहुत ही अभिन्न अंग बन गई है बिजली के बिना कोई कार्य नी होता हर कार्य बिजली से होते चाहे आप कपड़े धुला लो वॉशिंग मशीन में चाहे आप टी वी मेन तो टी वी रहेता है मनोरंजन का साधन टी वी ही है अगर बिजली नहीं है तो कोई भी सदस्य मनोरंजन देख ही नी पाएगा है कि नहीं